ہلو سر سر شاہین ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی سر میں نے آپ کے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کیا تھا میرے کو ایئرپوٹ جانے کے لیے نو بجے کے لیے جی سر سر پر وہ اب تک ٹیکسی پہنچی نہیں ہے سر مجھے فلائٹ کے لیے دیر ہو رہا ہے فلائٹ میری چھوٹ جائے گی جی سر سر آپ ایک کام کریے ٹیکسی کو کینسل کر دیجیے نہیں سر میرے کو فلائٹ کے لیے پھر میری فلائٹ چھوٹ جائے گی میرے کو دیر ہو رہا ہے ایئرپوٹ جانا ہے میرے کو سر اگر آپ دیکھ لیجیے اگر دس منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے ٹیکسی تو ٹھیک ہے ورنہ میں لوکل ٹرانسپوٹ سے چلا جاؤں گا جی سر اوکے سر اگر دس منٹ میں پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے جی شکریہ سر